बुनाइ आओर सिलाइके किछु महत्वपूर्ण वस्तु अछि जाहिमे बुनाइ करैके लेल ऊन चाही काँटा चाही ओ बहुत ही महत्वपूर्ण अछि आओर अनेक प्रकारके बहुत तरहक चाची दादी सबके डिजाइन सब आबैत रहैत छनि तऽ ओ अनेक प्रकारके स्वेटर सब बुनि दै छथिन बच्चा सबके पैघ सबके हाफ स्वेटर फुल स्वेटर बहुत किछु बनै छै ब्लाउज बनै छै फ्रॉक बनै छै बच्चा सबके ओ बुनाइ भऽ जाइ छै आर सिलाइ भेल सिलाइमे हमरा कैची धागा मशीन कपड़ा बहुत चीजके आवश्यकता होइया तऽ एहिमे सबसे जरूरी उपकरण छै कैंची सबसँ उपकरण कैंची छै आओर ओ जे हम कपड़ा ओहिसँ कटबै धागा रहतै तऽ हम धागा सऽ कपड़ाके सीबे मशीन रहतै तऽ मशीन पर हम ओहि दुआरे सबकिछुके सी कऽ कपड़ा सीबै तऽ मशीन कहै छी धागा ईसब जरूरीसँ जरूरी छै आओर हमरा एकटा आओर पिको मशीन लेबाक अछि जाहिसँ कि और सिलाइ बहुत सुन्दरसँ भऽ जाइ छै कोनो भी कपड़ा से भी ओ अगर ओकरा पिको कऽ दै छियै तऽ ओ अन्दर से कपड़ा निकलै नहि छै तऽ ओ एकदम कम्फर्टेबल भऽ जाइ छै जे ओ कहियो खराब नै भऽ सकैत छै